जोंहानि न'आव इसिङाव थानाय माखासेमानि थोरसि लथा बेफोरनि सोमोन्दै आं बुंनो आखाइआव लादों जोंनि न'आव ओंखाम दो थोरसि लथा थंगा साराय खोस्लि गोबांथार आइजेंफोर दङ जाय आइजेंफोरनि हेफाजाबाव सुबुं माहारिया एबा जों जोंनि जानाय लोंनाय आदार बायदिसिनाफोरनि संनाय खावनाय साहा लोंनाय एवलु सावलु बेफोरजों जानायनिफ्राय जेसेबांनोकि जानाय मुवा लोंनाय मुवा बाहायनाय थायो बेफोरखौ जों बाहायनो हायो आरो बेफोरनि हेफाजाबै जोङो बाहाय खामानिफोरखौ मावफुंनो हायो जेरै ओंखाम दोआव ओंखाम संबाय खुखाराव ओंखाम संबाय बिनि उनाव ओंख्रि बेयाव सारायाव ओंख्रि संबाय संनानै थोरसियाव जोङो खोरस्लिजों हायबाय खुरैयाव ओंख्रि लाबाय प्लेटाव जोङो बायदिसिना लाब्रा लुब्रा लाबाय लथायाव जोङो थंगाजों लथाजों जोङो दै लोंबाय थिक बेबायदिनो मोनफ्रोमबो जोंनि इसिं सिङाव थानाय माखासे आइजें आइलाफोरा जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव जानाय लोंनायाव नांगौ आरो बिसोरनि हेफाजाबावसो जोङो बेफोरखौ मावफुंलांनो हायो